हां जी हां मोबाइल दी हट्टिया बोला ने अस तुस इत्थें कुत्थुआं बोला दियां तुस एह् उधमपुरा दा जखैनी दा बोला दियां अच्छा अच्छा हां मै थुआढ़ा फोन ठीक करी ओड़े दा ते लेई तुस कल लेई सकने में ठीक करी ओड़े दा ते पैसे पैसे इ'यै दो ज्हार पच्ची सौ लग्गी गेदा एह्दे उप्पर चार्ज नि ऐ तुसें पता नी केह् कीते दा कुदै त्रट्टे दा जां केह् कीते तुसें भुञां सुट्टेआ कुदै केह् कीते दा फ्ही इन्ना जल्दी खराब बी पता नि कियां कीता तुसें एह्दे च ते नमीं कॉम्बो पेई नमां एह् ओह् कीता में इसी चार्ज जेह्की पिन नाह्ड़ी ओह् बी खराब होई गेदी ही ते में इसी सारा दोबारा रिपेयर कीता ते फ्ही नेईं कि'यां नेईं जेह्के तुसें भन्नेआ कि'यां पैह्ले में ते तुसें खराब कीता दा नाह्ड़े पूरा में इसी ओह् हून ते में इसी हून ते सारा दोबारा एह् पूरा ठीक कराया इत्थें इन्नै बी पैसे मेरे ते लग्गे हून में ते लैने ने तुसें हून फोन अपना लेई में ते पैसे ते लैने न भाई हून भज्जी गेआ त्रुट्टी गेआ ते हून हून तुस अगर कोई चीज लैओ ते सालै दी गरांटी ते होंदी पर इ'यां कोई खराब होई गेआ ते किश उसी किश इं'या कसूर होई जा ते अस उसी फ्री च भाई ठीक करी दिन्नै अगर तुसेंगी हून कोई तुस अज्ज साढ़े कोला समान लैओ तुस कल उसी छंडो भन्नो तुसें उसी पता नी केह् कीता तुसें सुट्टेआ उसी कुदै ते तां भज्जेआ ओह् ते इ'यां थोह्ड़ी अंदरा दे सारा नुहाड़ी स्क्रीन बी सारी भज्जी गेदी ही ते तुसें हून तुस आखदिया नोह्ड़ा चार्जर खराब होऐ दा इयां चार्जर थोह्ड़ा खराब होंदा तुस उसी कुदै सुट्टेआ भुञां ओह् तां भज्जेआ फोन भज्जी गेदा सारा ते हून तुस आखदिया खराब कियां होई गेआ खराब इ'यां थोड़ी होंदा तुसें ते भन्नेआ उसी हून तुस अगर तुस अज्ज साढ़े कोला समान लैगे तुस कल उसी भन्नो ते हून असें केह् आखना कि असें तुस ओह् फ्री बिच्च ठीक करी देना ओह् ते स्हाड़ा खर्च होएआ जेह्का ओह्दे उप्पर ओह् ते असें हून लैने नी हून पैसे तुसेंगी मुफ्त च कौन करी दिन्दा ठीक अच्छा कोई गल्ल नेईं तुस अपना कल हट्टियै आएयो नी फ्ही में तुसेंगी दसगी थुआढ़ा फोन ते असें कियां में ठीक कराया एह् ते कि'यां नेईं में उत्थे जित्थें में फ़ोन खरीदेआ नी उत्थें अस गे हे कल असें उत्त्थै केह् कीता जाइयै कि उ'नेंगी दस्सेआ कि भाई फ़ोन इ'यां इ'यां एह् ते उ'नें आखेआ कि फोन एह् इ'यां इ'यां अस गरांटी ओह् दित्ती दी होंदी इ'यां खराब होई जा जियां तुस आक्खै दियां चार्जर खराब होएआ नोहाड़ा चार्जर इ'यां थोह्ड़े खराब होएआ तुसें ते ओह् सुट्टेआ कुदै त्रट्टेआ उ'नें आखेआ कि एह् ते कुसै इ'यां भन्नेआ आपूं भन्नेआ एह् कुसै ने सुट्टेआ किसे ने बजाया ते तां एह् भज्जेआ हून भज्जी गेआ जेह्ड़ी चीज भज्जी गेआ ते नुहाड़ी गरांटी थोह्ड़ी दिंदे रौह्गे के भज्जदी नी ऐ कदें ते हून तुसें ते उसी सुट्टेआ कुदै भुञां अगर इ'यां ख़राब होई जंदा ते तां असें फ्री बिच्च ठीक करी देना हा हून फ्ही मेरे ते उत्थे पैसे लगदे अच्छा ठीक ऐ तुसें लेना होग ते पैसे ते थुआढ़े लग्गने गै हून चलो तुस मेरा ते पंजी सौ लग्गे दा ते तुस आखनी आं कि जी महाराज तुसें साल दी गरांटी दित्ती अस होर बी फोन बेचने इ'यां थोह़्ड़ी ओह् करदे न हुंदा कोई गल्ल नि तुस कल मेरी हट्टियै आओ ते अस फिर दस्सनी आं तुसेंगी में फ़ोन ते तुसें पंजी सौ नेईं बी देना होग दो ज्हार लैना गै लैना मेरे पैसे जेह्के लग्गे दे में ते लैने न हां आपूं आइयै तुस ते दिक्खी दिक्खी सकदियां कल आपूं आएओ तुस ठीक ऐ हां खरी ते फ्ही